हैल्लो नमस्तो दिक्खो जी जेह्ड़ियां फिल्मां नै ओह् मिगी पसंद नै जैदा हसने हुसने आह्लियां हस्सने खेढ़ने आह्लियां कामेडी मूवीस जिसी आखदे नै ते कन्नै रेयल लाईफ स्टोरीस जेह्ड़ियां कोई सचाई दे उप्पर आधार होऐ ओह् मिगी जेह्ड़ियां फिलमां शैल लगदियां नै ते उं'दे बिच्च फेवरेट मूवीस केह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी कामेडी ऐ ते ओह्दी स्टोरीज एह् होंदियां कि ओह्दे कन्ने लोकें दा एंटरटेनमेंट शैल होई जंदा कामेडी दी बजा कन्नै उंदी जेह्ड़ी मैंटल हैल्थ ऐ ओह् स्हेई रौंह्दी ऐ ते कामेडी मूवीस दिक्खी दिक्खियै लोक बड़ा खुश होंदे नै जेह्ड़े अजकल्ल दिक्खेआ जाए ते बड़ा जैदा जेह्ड़ा ऐ डिप्रैशन ते स्ट्रेस लोकें गी होंदा ऐ निक्की निक्की गल्ला उप्पर कोई इंपलाई ऐ कोई हाऊस वाईफ ऐ जां फिर घर दे जेह्ड़े खेत्ती बाड़ी करदे नै कुश बी होइये बच्चे होइये भामें उनें गी केह् ऐ कि अजकल्ल दे टाइम च स्ट्रेस ते डिप्रैशन जेह्ड़ा ओह् बड़ा इ'यां सिरै चढ़ी गेदा ऐ उस बजा कन्नै जेह्ड़ियां एह् मूवी ऐ कामेडी मूवीस ऐ ते एह् केह् करदियां कि स्ट्रेस जेह्ड़ा ऐ साढ़ा दूर करने दी कोशिश करदियां नै जिसलै अस एह्ड़ियां मूवीस दिक्खने होन्ने ऐं ते ओह्दे कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा दमाक ऐ ओह् थोह्ड़ा रिलैक्स मोड़ पर आई जंदा ऐ साढ़े दमाक गी थोह्ड़ी शान्ति मिलदी ऐ ते ओह् ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि अस अपनी जेह्ड़ी फिट्टनैस ऐ साढ़ी बाडी साढ़ा दमाक ओह् स्हेई रौंह्दा और कोई परेशानी निं आंदी जेल्लै अस कोई स्ट्रेस डिप्रैशन लैन्ने ते साढ़ी जेह्ड़ी ऐ हैल्थ जेह्ड़ी सेह्त ऐ ओह् खराब होई जंदी ऐ ते ओह्दे कन्नै उस मूवी गी दिक्खने कन्नै एह् ऐ की साह्नू बड़ा किश साढ़ा जेह्ड़ा ध्यान ऐ कोई लड़ाई लड़ुई च जेह्ड़ा ओ निं जंदा जां घर लड़ाई पेदी होऐ कोई दुख तकलीफ होऐ ओह् बंदे दी जेह्ड़ी ऐ ओह् दूर होई जंदी ऐ एह् सब चीजां दिक्खने कन्नै ते ओह् जेह्ड़ी कामेडी मूवीस ऐ ओह्दे च एंटरटेनमेंट होंदा ऐ इक दुए कन्नै हसदे खेढ़दे नै बिच्च दुख सुख बी होंदा गै पर जिन्ना जैदा अस खुश रौह्गे साह्नू पाजिटिविटी आंदी ऐ दमाका बिच्च साढ़ा उन्ना दमाक स्हेई रौंह्दा फिर अस अपना जेह्ड़ा बाकि कम्म काज स्हेई करी सकने ऐं ओह्दे कन्नै घर च शान्ति बनी रौंह्दी ऐ कोई लड़ाई झगड़ा निं होंदा जे आपू बंदा खुश रवै ते ओह् फिर पूरा परिवार जेह्ड़ा खुश रौंह्दा ऐ ते कोशिस इयै करनी चाहिदी ऐ कि तुस अपने घर च लड़ाई बगैरा नेईं पाओ ते एंटरटेनमेंट ते कामेडी जेह्ड़ियां हस्सने हस्सने खेढने आह्लियां मूवियां फिलमां ओह् दिक्खनियां चाहिदियां ते ओह्दे कन्नै कन्नै केह् होंदा ऐ कि तुस अपने बच्चें गी बी खुश रखदे ओ अपने घर बी खुश रखदे ओ अपने दमाक गी बी खुश रखदे ओ हैना ते कोशिश करो कि जैदा कोला जैदा एह्ड़ी मूवीस दिक्खनियां चाहिदियां तुसैं मिगी ते बड़ी जैदा शैल लगदियां नै और मैं इयै जैदा दिक्खनी हो ऐं एह्ड़ियां फिलमां ते दुई साईड दिखेआ जाए दुई तरफ दिखेआ जाए ते मिगी रेयल लाईफ स्टोरीस जेह्ड़ी कोई स्हेई बेस उप्पर कोई घटना उप्पर आधारित होऐ ओह् मिगी शैल लगदी ऐ ओह्दे च केह् होंदा कि जेह्ड़ी आप बीती होई बीती दियां ओह् न पिच्छैं कुसा कन्नै ओह् अग्गै साह्नू लब्भदियां नै साह्नू फिलमां दे तौर उप्पर ओह् दसदे नै भला एह् एह् चीजां होंदियां हां कुश जेह्ड़ियां चीजां असैं नेईं दिक्खी दियां होंदियां जियां साढ़े जनम कोला पैह्लें दियां होई दियां होंदियां असैं नेईं दिक्खी पाए दे होंदे जां कोई दूस दुई कंट्री दुए देश दियां दुई डिस्टिक दियां दुए राज्य दियां होई सकदियां ओह् साह्नू नेईं पता होंदा फिर ओह् रेयल लाईफ स्टोरीस जेह्ड़ी साह्नू दसदी ऐ साह्नू ओह् मोटिवेशन दिंदी ऐ जियां कि टवैल्थ फेल मूवी जेह्ड़ी ऐ ओह् साह्नू इक रेयल लाईफ स्टोरी दसदी ऐ कि कियां कियां तुस अपनी जेह्ड़ी ऐ मैह्नत दे तौर तुस कुश वी अपना गोल जेह्ड़ा अचीव करी सकदे ओ हैना ते मिगी इयै लेइयां मूवियां मिगी बड़ियां गै शैल लगदियां नै जेह्ड़ियां इक दुई धटना दसदा ऐ ते ओह्दे च मोटिवेशन मिलदी ऐ बंदे गी थोह्ड़ा दमाग उप्पर पाजिटिविटी आंदी ऐ कि नेईं अगर ओह् चीज करी सकदा बंदा ते मैं वी करी सकना हर चीज जेह्ड़ी ऐ ओह् पासिबल ऐ ओह्दे च दसदे कि स्टैप्प बाय स्टैप्प कियां कियां केह् केह् चीजां होई दियां कुसा इंसान कन्नै कि हर इक इंसान दी लाईफ च जेह्ड़ा ओ ऐ स्ट्रगल बड़ा ऐ हर इक इंसान इस जेह्ड़े दौर उप्पर जेह्ड़ा गुजरदा ऐ इदा कैह्ने दा मतलब एह् ऐ कि जेह्ड़ियां एह्ड़ियां फिलमां नै ओह् बंदे गी इक स्हेई रस्ता दसदियां नै कि असें केह् करना चाहिदा के निं करना चाहिदा हैना ते इस टाईप दी मूवीस जेह्ड़ियां नै रियल लाईफ स्टोरीस ऐं कोई स्हेई कहानी ऐ कुसा दी कुसा दी कहानी ऐ जेह्ड़ी कुसां दे नांऽ उप्पर बनी दी ऐ ओह् साह्नू दसदी ऐ भला इ'यां इ'यां होना चाहिदा इ'यां इ'यां जियां होई दियां हां ओह्दे कोला अस इक इ'यां सबक लैन्ने होन्ने ऐं कि अस वी इ'यां करी सकने ऐं कि इंसान अपने आप गी इन्ना जैदा कमजोर समझदा कि मैं कुश निं करी सकदा कुश निं करी सकदा पर नेईं एह् जेह्ड़ियां मूवियां नै एह् साह्नू दिक्खनियां चाहिदियां नै मैं बी दिक्खनी होन्नी ऐं खासकर अपने फ्री टाईम च एह् चीजां मैं दिक्खनी होन्नी ऐं मिगी बड़ी जैदा पाजिटिविटी मेरे दमाक च आंदी ऐ मैं फिर थोह्ड़ा ठीक रौह्नी ऐं अपना पाजिटिव रखनी होन्नी ऐं दमाक ते इस करियैं मैं एह् आक्खना चाह्नी ऐ कि मिकी इस किसम दियां हसने खेढने आह्ली मूवियां जां फिर एह् जेह्ड़ियां रेयल लाईफ स्टोरीस ऐं मिगी बड़ियां गै जैदा शैल लगदियां नै और मैं इयै जैदा दिक्खना पसंद करनी होन्नी ऐ एह्दे बिच्च इक जैदा कोला जैदा बंदे दा दमाक जेह्ड़ा स्हेई रौंह्दा ऐ ओह् खुश रौंह्दा ऐ ते दुए जने वी खुश रक्खदा ऐ अगर तुस अपना अपने दिमाग गी कोशिश करदे ओ इन मेरा इस मूवी दिक्खने दा मकसद इयै ऐ कि अगर मैं अपने दमाग गी स्हेई रक्खनी ऐं ते फिर मैं अग्गे बाकि लोकें कन्नै डील करी सकनी ऐं स्हेई तरीके कन्नै गल्ल बात करी सकनी ऐं मेरा दमाक स्हेई रेही सकदा ऐ अगर में स्हेई ऐं ते में अगले बंदे कन्नै वी स्हेई रेही सकनी ऐं ते तुस अगर मिगी पुछदे ओ एह् सब चीजां कि केह् चीज जैदा फेवरेट ऐ ते बाकि ते अस दिक्खने दिक्खने ऐ मूवीस होर वी फिलमां दिक्खने ऐं पर एह्ड़ियां मिगी बड़ियां जैदा शैल लगदियां और मैं सारें गी इयै अक्खना चाह्नी ऐ कि तुस वी एह् चीजां जेह्ड़ियां नै ओह् तुस दिक्खा करो ते इदे कन्नै तुस अपना दमाक अपना शरीर सब कुश स्हेई रक्खी सकदे ओ